हैल्लो ठीक तुस सनाओ ठीक अच्छा केह् चला दा फिर अजकल्ल कलास च अच्छा अच्छा चलो दिक्खने आं पता केह् हून इं'दा रज़ल्ट बी आने आह्ला इं'दे रपोट कार्ड़ लैन्ने आं ते इं'दी मम्मी पापे गी सद्दियै मिटिंग रक्खने आं इक रज़ल्ट बी देई ओड़गै ते दस्सी ओड़गे ते जेह्ड़े बच्चे नेईं पढ़दे उ'नें गी इरैस्टीगेट बी करी ओड़गे ठीक ऐ हां ते बाकी जो थुआनूं ठीक लगदा ओह् तुस बी सलाह् देई सकने अपनी इं'दे पैरेंटस गी ते फिर उ'नें गी कड्ढी गै ओड़ने आं ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ